हेल' नोंथांनि गारिखौसो सोंनो हरदोंमोन आङो नोंथांनाव गारिया नैजि जानुवारिखालि मोनगोनना मोना दामफोरासो बेसे लागोन गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोन हारसिंसो एलट' गारिबानो जागोन बेखौनो सोंनो नोंनाव हरनाय जादोंमोन दे होमब्ला